मां बाज़ारि मां कल्ह स्वास्थय कंपनीअ जो ॻाढ़ो डस्टबिन वठी आई आहियां जेको ॾाढो ई सुठो आहे उहो एॾो सुठो आहे की उन में ॾह खां ॿारहं किलो किचिरो आराम सां अची वेंदो आहे उहो पेर सां खुलंदो ऐं बंदि थींदो आहे डस्टबिन एॾो सुठो आहे की एॾो उन जो कलर ई एडो बढ़िया आए कि चिमकंदो रहंदो आहे उन में किचिरो बि बस विझ ऐं पाण ई बंदि थी वेंदो आहे ऐं पेर सां ई खुलंदो आहे हथ लॻाइण जी कोई ज़रूरत ई कोन्हे और उन खे धुअण बि ॾाढो सहुलो आहे जेतिरो बि धुइसि त उहो सुठे सां साफ़ थी वेंदो आहे ऐं जेमहिल ताणी चिमकंदो रहंदो आहे डस्टबिन एॾो सुठो आहे की उन जो स्प्रिंग बि मस्तु अथसि जेमहिल ताणी न टूटियो अथसि उन में ॾह खां ॿारहं किलो किचिरो आराम सां अची वेंदो आहे उन खे धुअण साफ़ करण बि ॾाढो सहुलो आहे ॿिए मां पहिरियों हिकु डस्टबिन वरितो जेको जल्दी टूटी पियो पर इहो स्वास्थय कंपनी जो डस्टबिन एॾो सुठो आहे की उहो मस्तु पाण ई ढक बंदि थी वेंदो अथसि ऐं पेर सां ई खुली वेंदो आहे ऐं ॾह खां ॿारहं किलो किचिरो त उन में आराम सां अची वेंदो अथसि उहो किचिरो किचिरे हारे करे धुअण बि उन खे सहुलो आहे ऐं जेतिरो बि धुअसि उहो चिमकंदो ई रहंदो आहे